खेल असांजे देश में अहिड़ो महत्वपूर्ण आहे जीअं असां सुबुह खां उथंदा आहियूं सुबुह पहिरियों चांहि पीअंदा आहियूं उनखां पोइ असां पंहिंजे कमु ते लॻी वेंदा आहियूं उनखां पोइ शाम जो थकियल ईंदा आहियूं त असांजे बॉडी में कोई एनर्जी न रहंदी आहे पोइ असां हेठि वञी करे थोरो रांग खाई पोइ पंहिंजो खेल खणी खेॾण लॻंदा मुंहिजो पसंदिदा खेल आहे बेडमिंटन मां पांहिंजी भेण सां आनंदमय थी करे खेॾींदी आहियां हुनखां पोइ खेॾण खां पोइ मूंखे हिकदमि स्वस्थ्य लॻंदो आहे मां हिकदमि फ्रेश थी वेंदी आहियां मुंहिंजो माइंड हिकदमि फ्रेश ऐं कूल रहंदो आहे कूल थी वेंदो आहे मां खेॾण सां पंहिंजे बदन में स्फुर्ती लिफ्ज़स महिसूसु कंदी आहियां स्ट्रॉन्ग महिसूसु कंदी आहियां उन्हीअ ई खेॾण सां असांखे पंहिंजे अंदरि जी जेकी मानसिकता आहे उहो हिकदमि शांति रहंदी आहे असां पंहिंजो कमु बराबरि ठीकु सां करे रहंदा आहियूं